ہیلو جی آپ مچھلی بیچتے ہیں کون کون سی مچھلی ہے نام بتائیے گا

جی ہمارے ہمارے گھر میں فنکسن ہونے والا ہے اس لیے آپ سے مچھلی خریدنا چاہتے ہیں مچھلی کا ریٹ بتا دیجیے سینگھی مچھلی ہے آپ کے یہاں سینگھی مچھلی جس کا ریٹ کتنا ہے جی ریٹ کتنا ہے سینگھی مچھلی کا اتنا تھوڑی نا کم کیجیے جی نہیں تھوڑا اور کم کیجیے گا اتنا تو بہت زیادہ بول رہے ہیں اور اور سب جگہ تو سستا ہی مل ہی جاتا ہم کو زیادہ لینا ہے نا زیادہ لینے سے کم ہوتا ہے مچھلی کا ریٹ اچھا ریہو مچھلی کیسے ہے جی وہ یہ بھی تو زیادہ بول رہے ہیں اس کا کم کیجیے اچھا یہ بتائیے آپ کا شاپ کس ٹائم کھلتا ہے اور کس ٹائم بند ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آ کر بات کرتے ہیں آپ سے آپ سے آ کر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے